ہاں میں نے اپنے مادری زبان سے مختلف زبان میں کئی کتابیں پڑھی ہیں ترجمہ شدہ ورژن کا تجربہ عام طور پر دلچسپ ہوتا ہے مگر کبھی کبھار اصل زبان کی مخصوص جزئیات اور احساسات کو مکمل طور پر منتقم نہیں کیا جا سکتا شدہ کتابوں کا معیار بہت حد تک مترجم کی مہارت پر منحصر ہوتا ہے اگر مترجم زبان اور ثقافت دونوں سے اچھی طرح واقف ہو تو ترجمہ زیادہ مؤثر اور دلچسپ ہوتا ہے اگر میں ایک ایسی کتاب کا ذکر کروں جو اپنی مادری زبان اردو میں ہو اور ہر کوئی اسے پڑھے تو وہ اقبال کی شاعری ہوگی خاص طور پر ان ان کی کتاب بانگ درا علامہ اقبال کی شاعری میں فلسفہ خود خودی اور روحانی بیداری کے مضامین شامل ہیں جو عالمی سطح پر انسانیت کے لیے قابل قدر ہیں ان کی شاعری نے نہ صرف اردو ادب کو مالا مال کیا بلکہ عالم ادب میں بھی اہم مقام حاصل کیا ہے اقبال کی شاعری کی روحانی اور فلسفیانہ گہرائی دنیا بھر کے لوگوں کے لیے دلچسپی اور فکر کا باعث بن سکتی ہے